میں نے دو سال پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لینے کے لیے اِدھر اُدھر بہت دیکھا لیکن مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا تھا پھر میں اپنے سینیئر سے ملی اپنے استاد سے ملی اس کے بعد پھر مجھے انہوں نے گائڈ کیا ان دونوں نے مجھے بہت اچھے سے گائڈ کیا اور آج میرا پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ ہو گیا اور میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں